मेरी पसंदीदा किताब का नाम द ऐलकेमिस्ट है यह किताब ब्राज़ील में रहने वाले लेखक पाव कावलो ने लिखी है यह एक फ़िक्शनल कहानी है जिस में एक छोटा सा बच्चा अपने घर को छोड़ कर अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा पर निकल पड़ता है इस यात्रा के दौरान वह कई तरह के लोगों से मिलता है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करता है इस दौरान उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है जिन चुनौतियों से वह डरता नहीं है बल्कि उनका डट कर सामना करता है और कहानी के बीच में उसकी मुलाकात अल्केमिस से होती है जो उसे उसका सपना पूरा करने में मदद करता है सात ही वह उसे बताता है कि किस तरीक़े हमें चुनौतियों का सामना कर के अपने सपनों को पूरा करना चहिए क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब हम मेहनत करते हैं इस तरह मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है और इस किताब को पढ़ने से पहले मैंने अपने दोस्तों से राय ली उसके बाद मैंने शोशल मीडिया पर और अन्य प्लेटफामों पर भी इस किताब के रिव्यूज़ को पढ़ा उसके बाद मैंने इस किताब को ख़रीदने का निर्णय लिया